تلنگانہ میں نرملا گیلری اور سالار جنگ میوزیم کلاکرتی آرٹ اینڈ گیلری یہ سب چیزیں عجائب خانے محفوظ ہیں آرٹ گیلری کی وجہ سے اور اس میں دیکھنے سے کئی پرانے معلومات کئی بادشاہوں کے چیزیں یہ سب اپنے کو دیکھنے میں ملتے ہیں اور بچوں کے لئے ایک سبق ہے کہ وہ پہلے کے بادشاہ کیسے رہتے تھے اور آرٹ گیلری کس طریقے سے بنتی تھی یہ سب چیزیں بتائی جاتی